एह् सारें चीजां बच्चे अपने घरा सिक्खी सकदे अगर उंदे घर कोई अगर उंदे घरेआह्ले खेती बाड़ी करदे तां बच्चें औना चाहिदा बच्चें थोह्ड़ा थोह्ड़ा जेह्का बच्चें इस साइड बी जाना चाहिदा कि जि'यां साढ़े मां बब्ब करा दे जेह्का कम्म ओह् करा दे ओह् कम्म उ'नेंई दिक्खना चाहिदा कि ओह् केह् केह् कम्म करा दे अदे केह् नेईं करा दे उत्थुआं एह् चीजां सिक्खी सकदे कोई जेह्का कुसै आखना कुसै दे घरै आह्ले कुसै इय़ै आखना कोई चीज पराना कम्म करदे जियां कुसै दे माल रक्खे दे होंदे ते लोह्के जेह्के बच्चे न ओह् दिक्खी सकदे कि साढ़े घर जेह्की मां कियां उ'नें माल रक्खे दे ते कि'यां उ'नेंई बड्डरै रोज लोक घा सु'ट्टदे जां कियां नुहालदे जां कियां उँदे शा दुद्ध लैंदे अदे केह् केह् उंदी देख भाल करदे ते एह् सारा किश जेह्के बच्चे न उंदे अपने घर शा एह् सारा किश अपने घरां सिक्खी सकदे ओह् दिक्खी सकदे कि साढ़े घरै आह्ले केह्का कम्म करा दे अदे बच्चें ई बी अग्गै औना चाहिदा जेह्का कम्म साढ़े घरै आह्ले करदे ते उसी अस करचै किश लोकें जेह्के होंदे कुक्कड़ियां निक्की निक्की कुक्कड़ियां रक्खी दियां होंदियां मतलब कुक्कड़ियां ताए बठालदे भी उंदे निक्के निक्के होंदे जेह्के अदे ओह् कुक्कड़ी केह् आखदे केह् उमां अंड़े बेचदे सारा किश होंदा अदे ग्रां केह् आखदे बच्चें ई जेह्का थोह्ड़ा थोह्ड़ा घरैआह्ले सखाना चाहिदा कि ओह्की फसल कोह्लै लगदी बच्चे सारा किश दिक्खी सकदे न